दरभङ्गा बिहारके एगो छोट जिला छी एहिमे ओतेक अवसर तऽ नहि छै रोजगारके लेकिन जे छै ओहोमे एखन युवासभके नहि भऽ रहल छै किएकि युवाके ओतेक प्रशिक्षण नहि देल गेल छै नहि कोनो किछु एहन चीज सिखाएल गेल छै कि ओ ओहिसँ रोजगार उत्पन्न कऽ सकै आओर नहि कोनो नेता या कोइ एहन आदमी छथिन अपनासभके दरभङ्गा क्षेत्रमे जे एहिपर किछु करताह एहिलए एहिमे बहुत ही कम रोजगार दरभङ्गा क्षेत्रमे बचि गेल छै किए किएकि एहिमे नहि कोनो उद्योग छै नहि कतहु कोनो रोजगारके साधन छै जे युवा छथि अपन रोजगार ओतेक करै नहि छथि जे छथि ओहो सरकारी नौकरीमे के लेल तैआरी कऽ रहल छथि जेकि आब बहुत एक तरहसँ भारी भऽ गेल छै किएकि संख्या बहुत अधिक नहि छै एहिसबमे सेलेक्ट होइके किएकि एहिमे बहुत कम संख्या बचल छै अहाँके लोकोके लेकिन आदमी बहुत जादा बेसी एहिसबके परीक्षा दऽ रहल छै आओर एहिमे छै बहुत कम नौकरी तेँ नौकरी भऽ नहि रहल छै आओर कोनो एहन प्रशिक्षणो सरकार नहि दऽ रहल छै जेकि जरिए अहाँ कोनो उद्योग कऽ सकी या कतहु जाकऽ अहाँ कतहु अपन कोनो कम्प जगह काम कऽ सकी एहिलए अहाँके अपने किछु करऽ पड़त सरकारो किछु मदति करत तहने ईसब भऽ सकैए नहि तऽ एहिमे तऽ कतहु किछु हैत नहि तकनीकी छै नहि दरभङ्गामे तकनीकी विकास बहुत जरूरी छै कोनो चीजलए तकनीक जामे तक नहि हेतै तामे तकनीक जामे तक नहि हेतै तामे तक कतहु कोनो चीज नहि हेतै एकरा बारेमे कोनो जेना अध आइकाल्हि औद्योगिकीकरण भऽ रहल छै सोँसे नया नया तकनीक आबि रहल छै लेकिन एतऽ ओ चीजसब नहि सिखाएल जा रहल छै नहि ओहि चीजके बेबस्था कएल जा रहल छै जाहिसँ कि रोजगार उत्पन्न होइ छै आओर शिक्षो ओहन दरभङ्गा क्षेत्रमे स्तर नहि छै ओहन विद्यालय नहि छै जतऽ कि किछु ओहन बहुत बढ़िआँ प्रशिक्षण देल जाए आओर नहि एतऽ जिलाके